हेलो जी कहियौ अच्छा पहिल बेर जेबै वोट गिरवै लए कय नम्बर बुथमे छियै ओहिठाम जे छै ने बाहरमे बैसल हेतै पार्टी वाला सभ अपन पर्ची लऽ कऽ पर्ची भेटल हॅं तऽ आगा मे टेबुल सभ लगाकऽ ओ बैसल हेतै ककरो सऽ अहाँ अपन एकटा पर्ची लऽ लेब आ पाँच सात गो ऑप्शन रहै छै बाहरे भेट जाएत बाहरेमे जे छै से नहि पर्ची देलक तऽ अपन बाहरेमे जे छै से कोनो राजनीतिक अथी सह वाला लगेने हेतै स्टॉल हॅं ओतऽ एकटा पर्ची लऽ लेब नहि नहि नहि नहि ओ अहाँ अपन जे चाही से जकरा दैके होएत देबै लेकिन पर्ची जे छै से लऽ लेबै यौ आ ओहिमेके नम्बर जे छै से क्रमाङ्क आ अथी सभ जे रहै छै अहाँ अपन ओहिमे पाँच सात गो ऑप्शन रहै छै इएह सँ अहाँके आधारकार्ड जे छै से पहचान पत्र हुए ड्राइवरी लाइसेन्स हुए हॅं हॅं आरामसे आरामसे आधारकार्ड जे छै से लऽ लेब आ पर्ची लऽ लेब आ जेबै ओहिठाम जे बुथमे जे छै से जे नम्बरमे जे अहाँके पर्ची यऽ नम्बर परमे जे चाही से जाकऽ लाइनमे जे चाही से लागि जाउ ओहिठाम जे छै से जहन अहाँके नम्बर एतै तऽ अपन जाकऽ जे छै से अहाँ ओ पर्ची आ आधारकार्ड देबै ओ जे छै से अपन अहाँके अथी वैलेट फाड़िकऽ दऽ देत आ ओ अपन सभटा चीज जे छै से लिख लेतै आधारकार्डके दोसर ठाम जाएब ओहिसे बढ़िकऽजे छै से सभटा चीज देखाएत आ ओकराजे चाही से सीधा मोड़बै ई नहि छै जे अहाँ ओकरा उल्टा मोड़ि देबै सीधा जे छै से मोड़बै ताकि ओ छाप आ अथी जे अहाँ देबै जकरा मोहर तहिमे जे चाही से नहि लागि जाए स्याही ताहि दुआरे ओकरा जे चाही से सीधा ओकरा मोड़िकऽ देत जे ओ सिखाएत तऽ ओहिना मोड़िकऽ जे छै से ओकरा जकरा दैके हाएत से दऽ कऽ आ बक्सा मे गिरा देबै आ आराम से चलि आएब नहि नहि ककरो ओहिठाम कोई देबऽ वाला थोड़े राहत जे ककरो देखेबै अहाँ आरामसँ अपने अथी कय कऽ दऽ देब

आ हेतै नहि अपन चुपचाप चलि आएब जकरा देबै से देबै जे जीततै जे हारतै ठीक छै आरो कोनो दिक्कत यऽ आओर नहि ने कोनो दिक्कत ठीक छै राखु राखु